ओ आंनि संमुङाव एबा कुकिंफ्राव बाहायनाय जेनबा नुबाङै माखासे बेसादफोरबो थानो हागौ एखम्बा समाव बाहायनाय जायो किन्तु जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बांसिनानो बेबायदिखौ मिथिखागोन आरोखि जेनबा किन्तु आलादा जाथिफोरनिया बेखौ मिन्थिनांगोन मा जेनबा जोङो खारैखौ मा जायगायाव बाहायो खारैयाथ' देन्जार बुस्तु बेयो बेखौ खालि जोंनि मानसिफोराल' बाहायो आलादा मानसिफोरा खारै जाया ओमफ्राय जेनबा जों अन्थाइ बाजाबफोरखौ होनोबा बिसोरखौबो खालि जों बर' मानसिफोराल' बांसिन बाहायो जेनबा नोरसिंफोरखौ होनोबा नोरसिंफोरखौबो जोंल' बांसिन बाहायो सोरबा एखम्बा नोरसिंफोरखौ बाहायो जानो हागौ जेनबा जों निम निम बिलाइखौबो जोङो बाहायनाय जायो एबा हायजें बिलाइ मानि मुनि खिफिबेनदों बेफोरखौबो गासैबो जेनेबा सिबुं मान्दे नङा होमबा बिराद रोखोमनि बुस्तु दं जामुंआव बाहायग्रा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोखि जुदि आरो जोङो होन्नानै थाङोबा जोंहा मोनसे बिराद आलादा आरोखि इउनिक जेखौ होनो बेबायदि ओंख्रि दंबावो जेनेबा गोखा गोखै ओंख्रि जायो जोङो मोनसे संक्रान्ति बोथोराव बेबो दं आरोखि जों बेखौ फुरा एकदम आलादा रोखोमनि आलादा आलादा बुस्तु खांनानै एखम्बा गोखाबो थादेरगोन गोखैबो थादेरगोन बिदिनो बे ओंख्रिखौ जोङो बिदिनो बेदरफोरजों संनानै जानाय जायो आरोखि होम्बा बेफोरनो जाहैबाय जेनबा सोरबा मानसिफोरा ओंख्रिफोरखौ मिन्थियै आरोखि किन्तु मसला मसलिखौ होनोबाथ' दानि जुगाव बयबो बाजारनिखौसो बायनानै ओंख्रिफोराव होजोबखायोना होमबा बेबादि बुस्तु थाया आरोखि जेनबाखि सोरबा मिन्थिथारै बेबायदि थानाय नङा किन्तु जों माखासे मैगंफोरखौ जोङो मिन्थिनाय नङा जानो हागौ जेनबा मसला थारुन ना मा जोंहा बेनोसै अन्थाइ बाजाबखौ जों देना होयो हायजें बिलाइखौबो जों देनानै होयो नारजिफोरखौ संनायाव जेनबा खारैफोर दङ नङा होमबा बेफोरखौ जोङो देया जेनबा बेखौथ' खारैखौथ' जोङो थालेर फस्लाजों सावनानै बेखौनो फोरान्नानै आरोखि फोरानग्रोनानै सावनानै बानायो ओमफ्राय जुदि होनबावो बा जेनबा ओमफ्राय मोनसे दंबावो मा नाम मोनलाय ओम बेखौ बेसरजोंबो बानायनो हायो बेसरखौ फोरान्नानै सावनानै बेजोंनो सेरनानै थाव बायदि बानायो ओमफ्राय जोंहा बेराद दं अनलाफोर थाबावो अनलाफोरावथ' जोङो माजों सङो माइरंजोंनो सङो जेनबा माइरंखौनो गुन्दै खालामनानै बेवहाय नारजि होनानै नङाबाखि नारजिजों नङाबा बेवहाय आलादा बेदरफोरजोंबो जाजायो जेनबा दाउजों अनलाजों बेफोरबायदि सङो आरोखि होमबा जोंनि बाहायनाय हिसाबा माखासे बुस्तुआ मानसिफोरा जेनबाथ' नुजोबखाबाय जेनबा किन्तु बेखौ आच्छा बेवहाय बाहायो होन्नानै मिन्थिया जानो हागौ आरोखि होमबा बेफोरनोसै बर'नि माखासे ओंख्रिफ्रा जायनाखि जोंनि थाखाय मोनसे इउनिक एबा आलादा आरोखि जायखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मिन्थिनाय नङा